اردو زبان کے محاورے جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں آپ بھلے تو جگ بھلا نہ بھلے تو ایک تھلا بندر کیا جانے ادرک کا سواد چاہتوں کا چکر ہو یا پیسوں کا ہر چکر کا ایک چکر ہوتا ہے اونٹ کے منہ میں زیرا ہاتھ کنڈی پر ہونا